ॾह जनवरी उणिवीह सौ असी पंद्राहं मार्च उणिवीह सौ नवे एकवीह जून ॿ हज़ार पंजवीह ओगस्ट ॿ हज़ार नव उणटीअ अक्टूंबर ॿ हज़ार ॿारहं